बागवानीमे खादके बड्ड भूमिका रहै छै जे अहाँके पेड़के विकास करैके लेल खादके बड्ड आवश्यकता हेबै छै जे अहाँके फसलके उपजाबैमे उपजाउ करैके लेल उपजाउ जमीनके आओर उपजाउ बनाबैके लेल ओइमे खादके अहम भूमिका हेबै छै